फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करना है अगर आपके फर्स्ट पेज पर कूपन सो नहीं हो रहा है तो आपको साईट क्लिक करना है तो आपको तीन डॉट ऑप्शन को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और अगर आपके पास ऑप्शन का ऑप्शन हैं तो अच्छी बात है तो आपको ही वहाँ पर क्लिक करना है तो आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कूपन तो नजर आएँगे ही साथ ही साथ वो ऑल रिप्स पर टैप करना हैं तो जैसे ही आप टैप करोगे तो आपको जितनी भी कूपन को सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे तो आप इस वाले पेज में फ्लिपकार्ट में आपके पास कितने सारे कूपन कोड हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर सभी कूपन कोस की एक्सपायर डेट भी देखने को मिल जाएगी तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे कूपन कोड हैं तो मैं यहाँ पर मैं आपको इसका उपयोग कैसे करते हैं मै बताती हूँ मेरे पास सौ रुपीस हैं तो मैं अपनी दूसरे ऑर्डर पर रीमेंट करती हूँ जैसे ही आप उस कूपन पर टैप करोगे तो वो जो कूपन हैं जितनी भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो मैं अपने कूपन को मोबाइल कवर पर इस्तेमाल करती हूँ और मेरे पास यहाँ मोबाइल कवर आ चुके हैं तो मैं अभी कि अभी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि इस्पेशल ऑफर कैशबैक कूपन एस्टा रुपीज सौ ऑफ हमारा कूपन कोड अप्लाई हो चुका है इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट पर कौन कौन से ऑफर अप्लाई हैं उसके लिए आप ऑल ऑफर कूपन्स पर क्लिक करना हैं यहाँ पर क्लिक करते ही जो जो ऑर्डर अप्लाई हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कूपन कोड अप्लाई हुआ या नहीं वो देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाएँगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी तो हमारे पास सौ रुपीस का कूपन था तीस रुपीस का कूपन कोड अप्लाई हुआ है मतलब हमें तीस रुपीस का डिस्काउंट मिल चुका है हमारी पास पूरे पैसे थे सौ रुपीस वो पूरे का पूरा यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है सिर्फ़ तीस रुपीस ही अप्लाई हुआ है तो हम अगले ऑर्डर पर रेवीट कर रहे हैं